हा मूंखे तव्हांजो नम्बर मिलियो आहे कंहिं सां हा त तव्हां छा मतिलबु रोटी ठाहींदा आहियो अच्छा त तहां डिलेविरी कंदा आहियो अच्छा अच्छा त मूंखे असां चारि असांखे चारि पंज माण्हुनि जी रोटी खपे लेकिन हा लेकिन असांखे पूरे लखनऊ स्टाइल जो रोटी खपे जीअं मतिलबु लखनऊई बिरयानी हुजे औरि गुलाब जामुन हुजे औरि कबाब हुजे त इहे सभु लखनऊ स्टाइल जी रोटी खपे त तव्हां ठाहे वठंदौ अच्छा त लेकिन मतिलबु जीअं प्रॉपर जीअं लखनऊ जी मुघल रोटी न मीडियम मीडियम हुजे न इलाही वधीक हा न वधीक तिखो न इलाही घटि तिखो हा

इहो त मां तवव्हांखे एड्रस पंहिंजो ॿुधाईंदमि औरि मां ॿुधाए रखंदमि की कॾहिं कॾहिं करणी आहे लेकिन मूंखे इहो ॿुधायो तव्हांजे पास ॿियो छा छा तव्हां ठाहे वठंदा आहियो जंहिं लखनऊ स्टाइल जो हा हा अच्छा औरि वेज में छा छा आहे

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त त तव्हां कबाब में कहिड़ा कबाब छा छा कहिड़ा कहिड़ा कबाब ठाहे वठंदा आहियो

अच्छा

हा औरि गलौटी कबाब अच्छा त गलौटी कबाब छा मतिलबु कीअं त जीअं टुंडे टुंडे कबाब में ठहंदा आहिनि न त टुंडे कबाब में जीअं ठहंदा आहिनि त हूअं ठाहे वठंदा आहियो तव्हां हा त केतिरो मतलब मिनिमम केतिरे जो ऑर्डर मूंखे करिणो पवंदो की तव्हां डिलेविरी कंदौ अच्छा त ॿ हज़ार में डिलेविरी फ्री आहे या कुझु चार्जिस आहे त त हिन में तव्हां तव्हां छा छा मूंखे मोकिलंदो

मटन यां चिकन में त हिक शइ न ठीकु आहे औरि ॿियो बसि चारि पंज शयूं हूंदियूं न हिकु मिठो बि त हूंदो अच्छा रस्गुल्लो आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे त इहो त मां जीअं अगरि ऑर्डर कयां की ताज़ो बिल्कुलु बढ़िया ताज़ो ठाहींदो या की रखियलु आहे अच्छा त रखियलु त न आहे मतिलबु बसि कोसो करे ॾींदौ अच्छा अच्छा न रि जीअं बिरयानी ठाहे करे रखंदा आहिनि न कई माण्हू अच्छा अच्छा त त हे केतिरे माण्हुन जी बि त त ॿी हज़ार में केतिरे माण्हुनि जी रोटी मिली वेंदी मूंखे चईं माण्हुनि जी अच्छा अच्छा त तव्हांजो किथे होटल बि आहे की बसि तव्हां डिलेविरी कंदा आहियो अच्छा अच्छा किथे चौक में किथे अच्छा अच्छा कहिड़ी राई गली त अमीनाबाद में आहे न अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा त हा ॿियो ॿियो छा कुझु मतिलबु पीअण लाइ जीअं शरबत वरबत बि ठाहींदा आहियो छा त त पू अच्छा अच्छा त उहो कीअं मतिलबु मोकिलंदो छो त डिलेविरी में किरी न वञे किरण जो भउ आहे न न न मूंखे त मतिलबु घर में महिमान मुंहिंजे त घर में महिमान अचनि पिया न हिन लाइ मां हुन खे ॾिन न न उहो त लखनऊ जा ई आहिनि न त हुननि ॾिठो आहे त उहे मुंहिंंजे घरु अचनि था हा हा हा त मतिलबु त कीअं मतिलबु तव्हां त कीअं मतिलबु बोतल में

हा हा अच्छा ठीकु आहे त ठीकु आहे त मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त तव्हां ऑर्डर मुंहिंजो नोट करे रखिजो हा ठीकु आहे ओके पेमेंट त इहा ऑनलाइन कैश जीअं चवंदो करे रखंदमि हा हा ठीकु आहे